मां जॾहिं का टेंथ ॾहें में हुउमि तॾहिं खां स्विमिंग सिखणु चालू कई उन खां पोइ कॾहिं कॾहिं नयों नयों कुझु तार करणु सिखियो हुउमि अने इन छा चइबो आहे नईं नईं तरह सां तार करणु सिखंदो हुउमि छोकी पंहिंजे पंहिंजे शरीर लाइ सुठो ई आहे न बॉडी रिलेक्स थी थिए इन लाइ अलॻि अलॻि तरह सां तार करणु सिखंदो हुउमि कॾहिं कॾहिं डप बि लॻंदो हुओ की कुझु शरीर वरीर में लॻी न वञे कुझु थी न वञे इन लाइ कॾहिं कॾहिं ई कंदो हुउमि अने सुठो बि आहे हिक त हिकु तरह सां करणु स्विमिंग अने मां ई कनि सॼो ॾा ॾाहो त सॼो मां ईअं ई सादी स्विमिंग जेको मुंहिंजो गुरू सेखारंदो उहो ई कंदो हुउमि यारहें ॿारहें में आयुमि तॾहिं तेॾीमहिल मां अलॻि अलॻि तरह जी कंदो हुउमि अने अलॻि अलॻि ट्राए कंदो हुउमि अलॻि अलॻि सिखंदो हुउमि अने सभु धीरे धीरे सिखंदो हुउमि की पंहिंजे शरीर खे कुझु नुक़सान न थिए ईअं ई अने कॾहिं छा चइबो आहे कुझु बि थी सघे थो हिन में त कुझु चई कोन था सघूं पाणी आहे मस्ती घटि करिणी पवंदी आहे अने यारहें ॿारहें में मां मुंहिंजे दोस्तनि खे बि कॾहिं मां यारहें ॿारहें आयुमि त मां मुंहिंजे दोस्तनि खे सादी स्विमिंग सेखारींदो हुउमि पोइ धीरे धीरे हुननि खे बि इहे ई अलॻि अलॻि तरह जी स्विमिंग सेखारणु लॻो मां